हाँ अगर आप सिविल सेवा परीक्षा दो हज़ार तेईस की तैयारी कर रहे हैं तो सब से ज़रूरी है अपने दैनिक जीवन में न्यूज़पेपर को शामिल करना आप दैनिक अख़बार अमर उजाला या अन्य किसी अख़बार का प्रतिदिन अध्यन करते हैं अख़बार के साथ ही आप अमर उजाला की मासिक मैगनीस सफलता का अध्यन भी कर सकते हैं क्योंकि यू पी एस सी की एग्जाम तैयारी करते समय एक घंटे अख़बार पढ़ना चाहिए जिस अख़बार में सभी तरह की ख़बरें आती हैं जो यू पी एस सी में अप्डेट्स से अपडेट क्वेश्चन आते हैं इस लिए उन्हें मीडिया और समाचार की आवश्यकता होती है जो अपने जीवन में उन को दैनिक जीवन में लेनी चाहिए अगर दैनिक जीवन में उन्होंने समाचार और मीडिया दोनों को त्याग दिया तो यू पी एस सी में उन का सिलेक्शन नहीं होगा